हांव शीत करत्तां केन्ना पॅज करता कित्याक पॅज हेल्थाक बरी आनी बरीं ना जाल्यार बीन चडशे पॅज जेवताय तोरा तोराचे आनी सुकें नुस्तें आनी नुस्तें करता केन्ना फ्राय करता केन्ना करी करता भाजी करत्ता पालक भाजी हेल्था बरी केल्यान तितू मीठ मिरसांग सोय बीन घालून करतां तांबडी भाजी करता तांबडी भाजी बीन तशी मीठ मिरसांग सोय केन्नाय फोण्ण मारता आनी चिकनूय करता कितें फंक्शन आसल्यार केन फ्राय बीन करता करी करतां आनी कितें फंक्शनाक पुलाव रांदतां आनी पुलाव रांदपाक तितूंत जायते इनग्रिडियंट्स वयताय वेजटेबल पुलाव कोतो जाल्या तितूंत सोगले वॅजीस घालून पुलाव करता तितूंत फ्रेंच बीन कॅरट कॅप्सिकम ग्रीन पीस पियाव टोमाट ते सगळें घालून एक हेल्दी असो पुलाव करता

आनी केन्नाय सकाळी चायेक कितें चपाटी करता चपाती बारा कसली भाजी बॉटाट्याची नाजाल्या पियावची ती भाजी करता आनी सोकाणी फॅमिलीक च्याव करून दिता आलें घालून कोण बरो ना जाल्यार आल्याची च्या बोरी आलें आनीक एक इलायची मागीर गंजन हे सगळें घालून च्या करून दितां आनी केन्ना कोणाक थंडी बीन जाली कोण बरो ना जालो घरान जोर येयलो जाल्यार तांकां काडा बीन करून दितां तितू आलें मागीर पॅपर आनी कोथमीर हे सगलें घालून शिजयन तुलशीची पानां ते सगळें शिजयन तें पिवपा दितां ते ते हेल्था बरो आसता केन्ना थंडी जाली जाल्यार खोकली बी मात जाल्यार बरे पडटा ते पिल्यार आनी केन्ना सांचे चायेक कितें करता